असांजे स्कूल में हिंदी मराठी सिंधी इंग्लिश मैक्स सायंस हिस्ट्री ज्योग्रोफ़ी इहे घणेई सब्जेक्ट असांखे पाढ़ींदा आहिनि ऐं टीचरूं असांजूं जाम मतलबु सुठियूं पढ़ियल लिखियल जाम एज्यूकेटेट आहिनि ऐं संस्कार सुठा ॾींदियूं आहिनि तंहिं खां पोइ वरी असांजे स्कूलनि में मतलबु अधर एक्टिविटीस बि जाम थींदा आहिनि जीअं त हाणे समुझ योगा थींदी आहे ऐं ईअं हफ़्ते हफ़्ते एक्सरसाइज़ कराईंदा आहिनि हुनजो हिकु पीरियड हूंदो अथनि वरी डांस प्रोग्राम रखंदा आहिनि तंहिं में डिफ़रंट डिफ़रंट अलॻि अलॻि डांस कराईंदा आहिनि जीअं कथकली हूंदो आहे या बॉलीवुड डांस हूंदो आहे या सिंधिनि जा इहे लाॾा बि ॻा ॻाईंदा आहिनि तंहिंखां पोइ वरी कंप्यूटर जो नॉलेज बि ॾींदा आहिनि कंप्यूटर ॿारनि खे हलाइणु सेखारींदा आहिनि कराटे जो नॉलेज ॾींदा आहिनि छोकिरनि खे छोकिरियुनि खे जीअं ॿाहिरि किथे वञनि त पंहिंजी जंगि लड़ी सघनि थोरो घणो कराटो कराटे बि सेखारींदा आहिनि तंहिंखां पोइ वरी उन्हनि खे स्विमिंग बि सेखारींदा आहिनि स्विमिंग जो हिकु पीरियड हूंदो अथनि हफ़्ते में ॿ ॾींहं स्विमिंग सेखारींदा आहिनि ऐं अॼुकल्ह जूं टीचरूं उते मारींदियूं बि न आहिनि ॿारनि खे रुॻो पनिशमेंट ॾींदियूं आहिनि गुसो कंदियूं आहिनि पर धकु न हणंदियूं आहिनि पर इहे सभु सुविधाऊं गवर्मेंट सरकारी स्कूलनि में कोन्हनि के त असांखे हिते जाम सुठियूं टीचर्स आहिनि दादियूं आहिनि जेके उहे जाम पढ़ियल लिखियल आहिनि ॿारनि खे जाम समर्थन कंदियूं आहिनि सुठी शिक्षा ॾींदियूं आहिनि सुठा संस्कार ॾींदियूं आहिनि त पढ़ाई त कराईंदियूं आहिनि उन्हनि जे अलावा हुननि खे जाम सुठो नॉलेज ॾींदियूं आहिनि ज्ञान ॾींदियूं आहिनि अॻियां कीअं वधणो आहे वॾनि सां कीअं ॻाल्हाइणो आहे वॾनि जी इज़त कीअं करणी आहे त हुननि खे हिननि सभिनि ॻाल्हियुनि जो बि उहे नॉलेज ॾींदियूं आहिनि असां जाम ख़ुशि आहियूं पंहिंजे स्कूल मां